जोंनि जायगानि खौरां बिलाइया सम सम गोबां सोलोंथाइ एबा गोजौ सोलोंथाइनि रादाब फोसावो नाथाय जोंनि जायगानि मानसिफोरनि गेजेराव खौरां बिलाइ फरायनायनि हुदाया अजायै गैथारा होनब्लाबो जायो मानो होनोब्लाथाय खौरां बिलाइनि जा सारकुलेसन जाबादि रानसारनाय बेयो गैया ओंखायनो गोबां मानसिफोरा खौरां बिलाइखौ फरायनो सानोब्लाबो फरायनो मोना एबा गोबांनि गेजेराव फरायनायनि बे हुदा बेबो गैया ओंखायनो जोंनि बेयाव खौरां बिलाइनि जा रादाब फोसावनाय बेयो जाफुंसार जानो हायाखै होननानै आं सानो आरोबाव आंनि नखरनि जा गथ'फोरनो गेबें रोखोमै सुबुरुन होनो बे खौरां बिलाइया हागौमोन गोबां मोजां मोजां आयदानि सायावबो रादाब फोसावो जेरै खेला धुला राजखान्थियारि रांखान्थियारि गुबुन हादोरारि बायदिसिना रोखोमनि सायाव जेरैबादि लिरथाय खौरां बिलाइयाव फोसावो बेफोरखौ फरायोब्ला जोंनि गथ'फोरा बेफोरनि बे खौरां बिलाइफोरनि दैथायनिफ्राय थारैनो मोजां फिथाय मोननो हायो